हेलो सर मुझे खाना ऑर्डर करना है मेरे दोस्त के लिए रोहित के लिए जी में सोनम कॉलोनी मकान नंबर पैंतालीस हिंडोन सिटी से बात कर रहा हूँ जी खाने मुझे चपाती और दाल की सब्जी ऑर्डर करनी है जी जी सर आप वो उसका एड्रैस नोट कर लीजिए और वहाँ पे मेरे को मुझे खाना पहुँचा दीजिये जी हाँ सर ओके थैंक यू